अगरि असां मां पंहिंजे जीवन जी ॻाल्हि कयां त हुन में जेको आहे स्टेम यानि साइंस टेक्नोलोजी इंजिनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो जेको आहे हद खां वधीक महत्व आहे ऐं हिन सां मुंहिंजो जेको आहे पंहिंजे कम करण जो तरीक़ो जीअं स्टाइल आहे कंहिं सहूलाईअ सां कमु करिणो आहे कंहिं तरीक़े सां कमु करिणो आहे जीअं असांजो क कम जेको आहे ऐं तरीक़े से रोसोर्सिस में थी सघनि ऐं असांखे वधीक शयूं ऐं वधीक मटीरियल जो यूस करे इस्तेमाल करे जेको आहे असां पंहिंजे कम खे न कयूं ऐं विञायूं न त हिन जो हद खां वधीक जेको आहे अहम भूमिका आहे ऐं हीउ ॾाढी मददगारु असांखे थी रही आहे जीअं असां

क्लाउड कंप्यूटिंग आहे ऐं जेनेटिक एलगोरिथम्स आहिनि सोशल मीडिया आहे ऐं सोशल इंजिनियरंग आहे रिवर्स इंजिनियरिंग आहे ऐं घणेई अहिड़ा स्मार्ट एप अची चुका आहिनि जेका स्पेशली हैंडीकैप आहिनि यां स्पेशली डिज़ाइन ॿारनि खे जेको आहे मददगार थी आहे त त न रुगो असांखे जेका कमु कंदा कंदड़ु आहियूं पर हिन जे अलावा जेका घर में होम मेकर्स आहिनि जेका अकाऊंट्स जो कमु वेठा कनि यां जेको धंधे वारा आहिनि यां जेका अकाऊंटंसी जा कमु कंदा आहिनि त हर डोमेन में जेको आहे स्टेम जे करे असांखे हद खों वधीक सहूलियत थी वई आहे हाणे कंप्यूटर ऐं मोबाइल जे बिना असां पंहिंजी ज़िंदगी खे सोचे बि नथा सघूं चाहे कॉलिंग करिणो हुजे चाहे वॉट्सप करिणो हुजे चाहे डेटा खे तरीक़े सां रखिणो हुजे चाहे गूगल ड्राइव खे एक्सिस करिणो हुजे फोटोस शेयर करिणा हुजनि त अहिड़ा घणेई एप्स ठहिजी विया आहिनि सॉफ्टवेयर्स ठहिजी विया आहिनि वेब्साइट्स आहिनि यूटिलिटीस आहिनि जंहिंजे मदद सां जेको आहे असांखे ॾाढी सहूलियत थी वई आहे